नवें शिक्षण धोरण म्हणल्यार ऍन ई पी ट्वँन्टी ट्वँन्टी नवेंच आयलां तांतूून इम्प्लिमँण्टेशन जावपाक मात्सो वेळ लागतलो पूण पद्दत खूब बरी आसा सगळो विचार जो केला तोय खूब बरो आसा आनी बरे पद्दतीन जर ताजें इम्प्लिमँण्टेशन जालें जाल्यार भुरग्यांक ताजो खूब फायदोय बी जातलो ग्रामीण भागांत जर आमकां शिक्षण इम्प्रूव करपाक जाय किंवा बरे तरेन ऍन ई पी इम्प्लिमँट करपाक जाय जाल्यार बऱ्यो टिचरी बरे शिक्षक थंय घालप खूब गरजेचें आसा ज्यो ग्रामीण भागाच्या भुरग्यांक शिक्षणांत भितर रुची दाखयतली आनी प्ले वे मॅथड म्हणल्यार खेळांतल्यान शिक्षण करून भुरग्यांक शिक्षणाची रुची आनी वाडयतलीं तेच बरोबर भुरग्यांक प्रॅक्टिकल नॉलेज दिवप खुबूच गरजेची आसा आनी ताचे खातीर भुरग्यांक तीं वेगळे वेगळे फॅक्ट्री विजीट्स किंवा खंयच्याय इंडस्ट्री विझीट करून भुरग्यांची नॉलेज वाडोवपाक तांकां खूब मदत करतलीं